आङो दा बेरायनो लुगैयो भुटानावबो थांनो लुगैयो स्रिरामपुरखौबो नायगौ नङो नायनोनो हाया बेरायगौ नङो थाखा फैसा गैयिनि थाखायनो बेरायनो हाया थांफेरनोबो मोनाखै आङो खस्ट'नि थाखायनो नायगौ नंबाबो नायनोनो मोनला थांगौ नंबाबो थांनो मोनला न'आवनो थाबाय थायो आङो दा न'खरा दुखुथिया खायनो थांनोनो हाला